गोदोथ' रिजाबसोमोन नालाय दा बिनि दंफां लाइफांखौ दानो मानसिफ्रा दानफायनानै लायो फानो आरोखि बेदि खालामो मानि थाखै दा दंफां लाइफांखौ दाननानै जुदिबा फोरान जोबोब्ला जोंहा उननि थाखाय बिराद दिगदार जागोनना मानो होननानै बुङोब्ला जोंनि बे चिराङाव गरम जागोन आरो अक्सिजेन गेसखौबो जोङो मोननाय नङा नालाय दंफां लाइफां दानब्ला दा बिनिखायनो दंफां लाइफांखौ जोंहा थानांगौ दंफां लाइफांफोरखौ दाननो नाङा जुदि बे दंफां लाइफां दानोब्ला हाफ्राबो अखा हायोब्ला दैया खुरखायोब्ला हाया गिसि खालाङो हाखर हाला जायो जोंहा थानो उसुबिदा जायोना बिनिखायनो दंफां लाइफांफोरखौ दाननाङा जेनेबा दंफां लाइफां दानोब्ला उननि थाखाय अक्सिजेन गेसा गोमा लांगोन दंफांफ्रा रानलांगोन बिनिखायनो दंफां लाइफांखौ दाना लासे थाथों गायनानै होनांगौ जेनेबा अक्सिजेन गेस मोननांगौ नालाय दा बिनि थाखायनो बे दंफां लाइफां गैयाब्ला दंफां लाइफां रानलां जोबोब्ला जोंहा अक्सिजेन गेसफोरखौ मोननाय नङा मानसिफ्रा गरम बारा जागोन आरो गरम जायोब्ला थानोहाय उसुबिदा जायो उसाव बादाव जागोन मानसिफ्रा थैनो गोनां जागोन दंफां लाइफां गैयाब्ला बिनिखायनो दंफां लाइफांखौ दाननायखौ बन्द खालाम नांगौ दाननो नाङा दंफां लाइफाङा नांगौ दंफां लाइफां गैयाब्ला हायाबो खुरखा लाङो गिसि खालाङो थानोहाय जायगा गैयै जायो हाखर हाला जालाङो गिसि माबा नांगौ बिनिखायनो दंफां लाइफाङा थानांगौ दंफां लाइफांखौ थायोब्लासो मानसियाबो अक्सिजेन गेस मोनलांगोन आरो थानोबो गोजोन मोनलांगोन गरमा खम जागोन नङाब्ला दंफां लाइफां गैयाब्ला गरम जागोन दंफां लाइफाङा रानलाङोब्ला बिदिनो मानसिया अक्सिजेन गेसखौ मोननाय नङा नैबेफोरबायदि आरोखि बिनि थाखायनो दंफां लाइफांफोरखौ नांगौ दंफां लाइफांफोरा थानांगौ हाग्रा बंग्राफोरखौहाय एवस्रांब्लाबो दंफां लाइफांफोरा थानांगौ आरो दंफां लाइफां गैयाब्ला जोंहा मानसिया थांनानै थानो हायाना ओंखायनो दंफां लाइफाङा नांथारगौ जेनेबा जोंनि चिराङाव गोबांथार दंफां लाइफाङा बिदिनो दाननानै सोरबाबा बननो लाङो सोरबाबा फानहैयो ना बिनिखायनो दंफां लाइफाङा थानांगौ दंफां लाइफांखौ नांगौ आरो बिदिनो हायाबो गिसि थानांगौ बिदि नङाब्ला जोंहा दंफां लाइफांफोरखौ माबायोब्ला हाया खुरखा लाङोब्ला गिथावना जायोना गिनांगौ जायो थानोबो जायगा गैया जायो बहा थानो बहा मानो जायो दैफोराबो लोमगोन जेनेबा दंफां लाइफां थायोब्लासो हाफ्रा गोरा थायो खुरखा लाङा गिसिखानाय नङा आरोखि बेफोरबायदि मानि दंफां लाइफाङासो मानसिनि अक्सिजेन गेसनालाय बिनिखायनो दंफां लाइफाङा थानांगौ दंफां लाइफांखौ नांगौ रिजाबब्लाबो दंफां लाइफां गैयाब्ला मानसिया थांनानै थानो हाया बिनिखायनो दंफां लाइफाङा थाथार नांगौ दंफां लाइफाङासो मानसिनि जिउखौ बासायो दंफां लाइफाङासो अक्सिजेन गेसनि थाखाय नांगौखाय दंफां लाइफांफोरखौ दानफायनो नाङा दंफां लाइफांफोरखौ गायनांगौसो नांगौसो बिनिखायनो दंफां लाइफांफोरखौ दोननानै लानांगौ आरो मानो होननानै बुङोब्ला एवस्रांजोबोब्ला दानफाय जोबोब्ला गासिबो रानलां जोबोब्ला मानसिया अक्सिजेन गेसखौ मोननाय नङा आरो थानोबो गरम जागोन थानो उसुबिदा जागोन बिनिखायनो दंफां लाइफाङा थाथार नांगौ गेस मोननो थाखाय बार मोननो थाखाय दंफां लाइफाङा नांथारगौ आरो जाबाय नामा सार